औ हेलौ औ हा गुद इभिनिं औ दे बुं दे अ खामानिया दिनै ओ दिनैनि बेलायाव बेखौ क्लियारलि जोंनावबो मुदाथा फैयाखै मोनसे खोथाल' बुंबाय थादों दासिम सिरां जोंनि बे जोंनि सिरां दिस्ट्रिखाव एदुकेसनावल' एसे फसआ ओंखारगोन बावैसोनि बिथोरावनो बे दाटा खमफ्लिट दाटाया बिसिबांखिनि फस क्रिएट जागोन होमबा एफइन्तमेन्ट होगोन बे दाटाया जोंनाव सफैनो गोनांसो जाना दं माथ्र इदुकेसननि बेलायाव ओ दा एदुकेसननि बेलायाव नैबेखौनो लादों दे माने मास फोरोंगिरि फोरोंगिरि बांसिन दङ लोगोसे पर ग्रेद पर ग्रेद फोरनिबो फैगोन दा पर ग्रेदनि बेसेबां दाटा फैगोन बा बिसिबां जननि थिग दाटा फैगोन बेखौ खोन्था हराखै खिन्थु सिरां द्रिस्टिकाव जथेस्ट' खिनिखौ गोबां दं होननानै बुंदों ओ बावैसोनि बिथोरावनो बे ओ नटिपिकेसन फैगोन बेखौ लानानैसो इसे लोगो हमनांगोन मानसिफोरखौ बबे स्कुल हरनाय जायो बबे स्कुलाव खालि दं बैनि बेकेन्सिफोरखौ लानानै एपइनमेन्टखौबो बावैसोनो होगोन होननानै बे बोसोरनि बिथोरावनो थु थावजेन थुइन्थि थ्रि यावनो ओ एपइनमेन्टखौबो होगोन होननानै बुंदों जोंहा गाहाय गोरों प्रमद बर' सारा ओमफ्राय माबाफोर मिथिबावनो दंबावो बेनि अनगायै दस्रायाव मोनसे फैबावनो गोनाङा परेसआव हाग्रा बिफानाव फैबावनो दङ हाग्रा बिफाननिखौबो बावैसोनि बिथोरावल' बुंदों बेखौ नोंथांमोनहा निदसय नैबे जों निउसाव होनाय जागोन निउसाव निउसनि थ्रुयै मोनगोन मा समाव एफ्लाय खालाम नांगौ ओ दा बिनि रोंग'थिया मा नांगौ बेफोरखौबो दिटेल्स होनाय जागोन होन्नानै बुंदों

अके दे होमबालाय हामबायसै